मैंने पहली बार घड़ी ऑर्डर किया था और वह प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छा था मैं कई दिनों से कई महीनों से तैयारी कर रहा था कि जब भी मेरे पास उतने पैसे होंगे तो मैं उस घड़ी को जरूर मगाऊँगा और मैंने वह किया जब मेरे पास पैसे हुए पर्याप्त पैसे तो मैंने उस घड़ी को मँगाया और वह एक्सपिरेन्स मेरे लिए बहुत ही अच्छा था मैं उस दिन को आज तक याद रखता हूँ कि मैंने उस घड़ी के लिए कई दिन वेट किए पैसे इकट्ठे किए तब जाकर वह घड़ी मैं खरीद खरीद पाया मेरे जीवन का वो सबसे बेहतरीन दिन होगा पलों में से वह एक था और मेरे लिए मैंने जब ऑर्डर किया मैं हफ्तों वेट कर रहा था और हर एक दिन मेरे लिए इतनी खुशी से बीत रहा था मैं एक्साइट इतना एक्साइट था कि मैं जिस घड़ी के लिए महीनों से वेट कर रहा था अब वो मुझे मिलेगा अब मिलेगा मेरे मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था वो